केन्सार एबा बिखानि बेरामफोरखौ फाहामथाय लानो थाखाय थामहिनबा सिकित्सा खालामनायनि माखासे सुबिदाफोर एबा राहाफोरा गुबैयै ओनसोलाव गोबां ओनसोल जायगा कभार खालामनानै बा सरजाबनानै गोजान गोजानाव थांनांगौआ जोंनि सुबिदाफोरनि मोनसे हेंथागोनां राहा जानानै दङ हेंथा नुजाथिदों जेरैहाय केन्सार एबा बिखानि बेरामफोरखौ सिकित्सा बा फाहामथाय लानो थाखाय जोङो गोजान जायगासिम दावबायनो गोनां जायो जाय दावबायनायाव माखासे थाखा फैसा रां रुफा जोङो गावनिफ्राय होनो गोनां जायो थाङो जेरै केन्सार एबा बिखानि बेरामखौ नायनो थाखाय फाहामथाय लानो थाखाय आथिखालाव जोंनि गुवाहाटी आसामनि गुवाहाटी नोगोरमायावल' केन्सार एबा बिखानि बेरामखौ नायनो थाखाय खाबु दङ जाय खाबुखौ लानो थांनो जोंनि थाखाय गोजान फारसेथिं बेवहाय केन्सार एबा बिखानि बेरामफोरखौ फाहामथाय लानो थाखाय नांगौ रोखोमनि नांगौ रोखोमनि फाहामथाय मुलि बायदि खाबु बेखौ जोङो मोनफुंनायाव माखासे बेसेन होनोगोनां जायो बेनि थाखायनो बिफानारिखौ जोङो जोंनि खुंथायखौ खुंथाय गोहोआव थानाय खुंगिरिफोरखौ जोङो खावलायगोन बिथांमोना ओनसोल नायै ओनसोल खाथि खाथियाव ओनसोलनि सुबुंफोरनो केन्सार एबा बिखानि बेरामखौ सिकित्सा खालामनो हानाय बायदि माखासे फाहामसालि लुफुंनानै होनांगौ अब्लासो बेवहाय जोंनि माखासे सुबुंफ्रा बेराम जाजानाय केन्सार एबा बिखानि बेराम जाजानाय सुबुंफ्रा खम बेसेनावनो गावनि सिकित्साखौ देहानि सिकित्साखौ खालामनायनि सुबिदाखौ मोननो हागोन